گھومنے پھرنے کی جگہ تو بہت سارے ہیں جیسا کہ دلی میں لال قلعہ بہت مشہور ہے بہت خوبصورت ہے وہاں جاتے ہیں لوگ گھومنے کے لیے گھومتے ہیں عیش موج کرتے ہیں انجوائے مارتے ہیں جیسا کہ کولکاتہ میں ہاوڑا برج ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ موج کرتے ہیں انجوائے مارتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور آگرہ میں تاج محل جو کہ بہت مشہور ہے دلی میں لال قلعہ ہے قطب مینار ہے بہت مشہور ہے وہاں سب جاتے ہیں گھومتے ہیں انجوائے مارتے ہیں اور ایسی بہت سارے جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں گھومتے ہیں پارک ہوا وہاں پر جاتے ہے تو انسان گھومتے ہیں پھرتے ہیں انجوائے مارتے ہیں عیش آرام کرتے ہے اور خوبصورت خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں سے بھی بہت لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں انجوائے مارتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دلی میں لال قلعہ گھومتے ہیں پارک وغیرہ گھومتے ہیں آگرہ بری آگرہ میں تاج محل دیکھتے ہیں کولکاتہ میں ہاوڑا برج دیکھتے ہیں بہت سارا بہت خوبصورت رہتا ہے انجوائے مارتے ہیں عیش و آرام کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سوچیے میں بھی جاؤں گھوموں پھروں انجوائے ماروں کولکاتہ ممبئی دلی لال قلعہ دیکھوں آگرہ ہابرا برج دیکھوں آگرہ میں تاج محل دیکھوں لال قلعہ دیکھوں قطب مینار دیکھوں یہ سب کو انجوائے ماروں بہت اچھا بہت بہت مشہور جگہ ہے یہ سب جہاں پر لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے گھومتے ہیں انجوائے مارتے ہیں یہ سب جگہ گھومنے کی ہمارے گاؤں سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں گھومتے ہیں عیش و آرام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اور جاتے ہیں گھومتے ہیں میں بھی جانا چاہتی ہوں میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں بھی انجوائے مارنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ دلی کے لال قلعہ کیسا ہے کتنا بہت مشہور اور بہت خوبصورت ہے کولکاتہ میں ہاوڑا برج گھوموں گی آگرہ میں تاج محل دیکھوں گی لال قلعہ دیکھوں گی قطب مینار دیکھوں گی یہ سب بہت مشہور جگہ ہے جہاں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں انجوائے مارتے ہیں اور خوبصورت خوبصورت سا نظارہ دیکھتے ہیں تو یہ سب گھومنے کی جگہ ہیں